असांजे देश में बेरोज़गारी एतिरी वधी वई आहे जवान बेरोज़गार घर में वेठा आहिनि कम करण लाइ उन्हनि खे नौकिरियूं मिलन ई न थियूं अगरि नौकिरी मिलन थियूं सुबुहु अठ खां वठी करे राति ॾह तक कमु कराइनि ॾींहं घणा अठ या ॾह हज़ार अठ या ॾह हज़ार में कंहिंजो घरु हले थो एतिरी महांगाई वधी वई आहे हिन महींगाई में ज़माने में कंहिंजो परिवार अठ या ॾह हज़ार में हलंदो पुराने ज़माने में हिकु ॼण कमाए चारि ॼण वेई खाइनि पर अॼु जे ज़माने में चारि माण्हूं कमाइन ऐं हिक ॼणो वेई खाए हीअं किअं हलंदो मूंखे सरकारु सां हिकु अर्ज़ी आहे की ॿाहिरि मुल्क़ में जो फैक्टरियूं कंपनियूं इंडिया में माल मोकिले थो असांजे देश में माल मोकिलियो थो हुनखे अर्ज़ीअ करे गवर्नमेंट सरकारु की असांजे देश में अची करे हूअ कंपनियूं फैक्टरियूं खोलन त असांजे जवान युथ के बि हुते नौकिरी मिले त हूअ बेरोज़गारी असांजे देश मां हटजी वञे ऐं उहे कमु कनि ऐं असांजे घरु में असांजे देश में बावर्ची खां बणणु वारियूं में रोटी बणणु वारा माण्हूं जाम घटि आहिनि त मां सोचां थी की गवर्नमेंट के हिकु कुछ हीअं खोलणु खपे बावर्ची जो जो हुते अचे माण्हूं रोटी बणाइनि त हीअं बि बेरोज़गारी घटि थी वेंदी